हमरा स हमरा सभके जे बिजली जे आबैए ने से ओ जे बिजली जे छै से कोभर बला बिजली आबैए आओर कोभर बला बिजली देना चाही तार ताकि जे छै से छोट छोट बच्चा सब छै से ओकरा नहि टच करि सकैए ने छू सकैए आओर मिस्त्री सब जे यऽ से ओसब जे यदि अगर ठीक करै लए आबैए या कतौ तार जरैए कहीँ भी किछौ करैए ओकरा जे छै से प्लास्टिक ग्लव्स लगाके काम करबाके चाही चूँकि लाइन छियै ओ पता नहि छै ककरो बिजलीके जे कि एकरा छोरि देबै या लागि गेलै ओ जे छै से ओ करेन्टके झटका लागि जाइ छै अगर यदि अपना आपमे बचाव नहि करै छै तऽ आओर बच्चा सबके बचाके रखना चाही चूँकि गरम आओर ठण्डा दुनू तार रहै छै कतौ अर्थिंग रहै छै तऽ कोभर नहि रहै छै बिना किछु तऽ बच्चा जाकऽ टच करि दै छै स्विच ओहि सभ ओहि जगह पर बच्चाके डर रहैए एहि सबके जे छै से धियान देना चाही बिना कोभरके तार नहि लगाना चाही बिजली यएह छै बुझलिए आओर जे छै से अइमे बिजली कोभरके होना चाही